हमारे राज्य में समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को बचाए रखने के लिए हिंदी भाषा का सब से ज़्यादा महत्त्वपूर्ण है क्योंकि हिंदी भाषा हमारी प्राचीन भाषाओं में से एक है हिंदी भाषा से ही हम बचपन से बोलते आ रहे हैं और हमें हिंदी भाषा को कभी नहीं भूलना चाहिए लेकिन आज के युग में आज की जो जनरेसन है विदेश जा जा कर पढ़ कर अपना हिंदी भाषा बोल कर वो अपने देश में आ कर अंग्रेज़ी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं आज कल के माँ है पापा हैं अपने बच्चों को इंग्लिस में बात करना सिखाते हैं और इंग्लिस मीडियम में पढ़ाके इनके इंग्लिस बनाते हैं लेकिन उन्हें ये नहीं भूलना चाहिए कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है और इसमें नहीं भूलना चाहिए और इंग्लिस के साथ साथ हम को हिंदी भी बतानी चाहिए